میں نے تو کبھی بھی بدھ ودھ نہیں بنایا مورتی وورتی اپنے ہاتھوں سے ہاں میرا ایک دوست ہے اس کی دکان مندر کے سائڈ میں ہے وہ بدھ ہی بناتا ہے اس کی پوری فیملی بدھ ہی بناتا ہے اور اس کی روزی روٹی بھی وہی ہے بدھ بناتے ہیں بیکتے ہیں جو پیسہ آتا ہے بیکنے کے بعد اسی کا وہی پیسہ سے کھانا پینا کھاتے ہیں رہنا سہنا استعمال کرتے ہیں وہی پیسہ سے کیونکہ بدھ کا ان کا کام ہے وہ ایک سے ایک بدھ مورتی بناتے ہیں اور ایسا بناتا ہے کہ سارے لوگ دیکھ کر حیران کرتے ہیں کہ تم نے بنایا تم نے بنایا سب لوگ پوچھتے رہتے ہیں اور اتنا اچھا بدھ بناتا ہے کہ آنکھوں پر یقین نہیں کرو گے کہ اس نے بنایا ہے ایسا لگتا ہے کہ مشین سے بنا ہو